दो सात दो हज़ार पाँच छः सात दो हज़ार आठ नौ दस दो हज़ार ग्यारह तेरह पाँच दो हज़ार तीन चौदह छः दो हज़ार नौ